جی ہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کئی طریقے ہیں جن میں سب سے آسان اور مؤثر طریقہ برقی موٹر کا استعمال ہے نیچے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ برقی موٹر کے ذریعے کوئی اس کون سے پانی کیسے نکالا جا سکتا ہے آپ کو کنوئیں کی گہرائی اور پانی کے استعمال کی مقدار کے مطابق موٹر کا انتخاب کرنا ہوگا عام طور پر دو اقسام کی موٹر استعمال ہوتی ہیں سمرسیبل پمپ سینٹریفنگل پمپ سینٹریفل پمک زمین پر لگا ہوتا ہے اور پانی کھینچتا ہے اگر کنواں گہرائی گہرا گہرا ہے تو سمرسیبل پمپ بہتر ہوگا کیونکہ یہ پانی کے اندر لگا ہوتا ہے اور گہرائی سے مؤثر طریقے سے پانی نکالتا ہے موٹر کو کنویں میں لوہے کے پائپ یا پی وی سی پائپ کے ساتھ نیچے اتارا جاتا ہے اور ایک کیبل کے ذریعے بجلی فراہم کی جاتی ہے موٹر کے ساتھ ایک پائپ لگایا جاتا ہے جو پانی کو اوپر زمین تک کھینچتا ہے اس پائپ کو آپ کسی پانی کی ٹنکی نل یا آبپاشی کے نظام سے جوڑ سکتے ہیں موٹر کو بجلی دینے کے لیے ایک ساکٹ یا سوئچ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو گھر کی یا سولر بجلی کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے موٹر کو مناسب وولٹیج اور کرنٹ ملنا ضروری ہے ورنہ جل سکتی ہے موٹر کو خود کار کرنے کے لیے ایک فلوٹ سوئچ ایک فلوٹ سوئچ یا ٹائمر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ موٹر خود بہ خود بند یا چالو ہو جائے آئی پی ایف